हाँ घर में खाना पकाने के लिए मैं एल पी जी सिलेंडर का उप्योग करता हूँ और इस में कई तरह की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए सुरक्षा का कि हम जब खाना पका रहे हैं तो इस में सव समय की समय के साथ साथ सावधानी बरतनी चाहिए और इस में ध्यान रखना पड़ता है जब हम एल पी जी गेस का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें नीचे से रेगुलेटर का बटन बंद करना चाहिए हमें जो अपना सिलेंडर का पाइप होता हैं उसको भी समय समय पर जाँचना चाहिए कि वो उस में से गैस लीक तो नहीं हो रही है तो हमें हर छः महीने में अपना पाइप बदलवाना चाहिए और हमें सुरक्षा पाइप का यूज़ करना चाहिए और इसी के साथ हमें हमेशा मतलब गैस से बचने के लिए यही कार्य करना चहिए हमें कभी भी अपने गैस के बटन खुले नहीं छोड़ने चाहिए और इसी के साथ हमें ज़्यादा सावधानीपूर्वक कार्य करने चाहिए गैस के पास हमें जली हुई वस्तू को छोड़ना नहीं चहिए माचिस को भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें यह हमेशा का मतलब ज़्यादातर अगर हम काम करते हैं तो हमें खिड़की दरवाज़े भी खुले ही रखने चाहिए जिस से गैस जमा ना हो और कहीं अगर हम बाहर बाहर जाते हैं तो सिलेंडर का नीचे से बटन बंद करके जाएं इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए